जोंनि गामियाव हाबाफारिफोरखौ नखरसेयाव सासे सासे मानसिफोरा ओंखारलायनानै ज' जालायनानै खामानिफोरखौ मावो हालमाजिया नखरसेयाव सासे सासे लिंनानै जमा खामनानै खामानिफोरखौ मावलायनो होयो बेनि उनाव हाबाफारिया जायो हाबाफारिनि साननै सानथाम सिगाङावनो बे मावनांगौ खामानिफोरखौ मावनानै लाखायो